आं बादिब्ला जोंनि सरकारा गेलेनाय बिभागाव एबा स्पर्ट्स इफ्रास्ट्राकसाराव रां खरसा खालामबावनाया मोजां जागोन होननानै मानोना जेरै गुबुन हादर एबा देसफ्रा जेबादि गेलु नाय बिभागाव जिबायदि दावखोलांगासिनो दं जोङो बिथांमोननि जों जोङो जोंखौ रुजुफायोबा जोङो जोबोद गाहायाव दं बिनिखायनो जोंनि सरकारा गेलेनाय बिभागाव रां खरसा खालामनांगौ आरो जोंनि उन्दै गथ'फोर एबा इयुनफोरनि गथ'फोरखौ जोङो उतसा होनांगौ जे गेलेनांगौ होननानै गेलेनाय एबा खेला दुलायाव बाहागो लानांगौ होननानै आरो दायो दानि समाव जिबादि जोंनि सरकारा गेलेनायनि सायाव जि इनटेस होदों बिनिफ्राय बे बिबायदिनो होलांबाय थानांगौ जेरै केल माहारोनफोर लादों बिबायदिनो इभेन्टफोर लालांबाय थाबा मोजां जागोन आरो जोंनि गेजेराव जे करापशन दङ बेनि सायावहाय एसे नोजोर होनांगोन मानो होनबा जोंनि गेलेनाय बिभागावबो करपसना हाबलांगासिनो दं आरो बारा जालांगासिनो दं बिनिखायनो करपशनखौ होबथानो नाजानांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि सरकारा रांफोरखौबो होनांगौ आरो बेजोंनो जे देभ्लबमेन्टखौ लाबोनांगौ इनफ्रास्ट्राकसारफोर लुनांगौ स्टेडियामफोर लुनांगौ गेलेग्रा फोथारफोरखौ साबसिन खालामनांगौ गथ'फोरनो स्क'लारशिप होनांगौ गेलेनायनि थाखै आरो बेजों लोगोसे स्पर्ट्स इन्सटिटिउसनफोरखौ मोजाङै साबसिन खालामनो नाजानांगौ होमबानो जोङो जोंनि गेलेनाय हान्जाया देभ्लब जागोन आरो जोङो गुबुन हादरफोरजोंबो जोङो रुजुफानो हागोन